हमर परिवार एक मध्य परिवारमे सॅं मानल जाइ छथि एहि परिवारमे हमर पिताजी मुख्य कृषि कार्यसॅं जुड़ल छथि कृषि कार्य सेहो करै छथि मत्सय पालन सेहो कऽ रहल छथि हमहुँसभ हुनकामे कखनो कखनो हाथ बँटाबै छियै ओना ख़ास कए कऽ तऽ हम शिक्षासॅं जुड़ल छी अखन वर्तमान स्थितिमे विद्यार्थीक रूपमे काज कऽ रहल छी बचलै पारिवारिक बैकग्राउंड दू भाय छलहुँ एक भाय बिजनेस कऽ रहल यऽ दोसर भाय हम छी ओकर बाद स्थिति ई हैत जे दोस्तसभ जतेक उच्च दोस्तसभ हेबाक चाही ओ होइया हुनको सभसे शिक्षा दीक्षाके ग्रहणके बात होइया कमसम होइया बेसी होइया इएह हमर पारिवारिक बैकग्राउंड भेल